شاہ جہاں پور ہندوستان کے اتر پردیش کا ایک رعایتی صوبہ ہے جو کہ اٹھارہ سو تیرہ میں بنایا گیا تھا اور اس میں دو ندیاں نکلتی ہیں گرا اور کھنا ندی کے بیچ میں تٹ پر موجود یہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے جو اترپردیش میں اور ساتھ ہی ساتھ پورے ہندوستان کے ساتھ میں ہی پورے عالم میں یہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اس میں بہت سارے فیمس لوگ گزر چکے ہیں جس میں سے سب سے زیادہ نام آتا ہے سب سے زیادہ مہان فریڈم فائیٹر یعنی کہ سوتنترا سینانی جنگ آزادی کے لیے لڑائی میں لڑے گئے اشفاق اللہ خاں اور رام پرساد بسمل اور ٹھاکر روشن سنگھ کا انہوں نے اٹھارہ سو پچاسی میں ستاون میں جو کہ سیکریفائز ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ایک ٹرین کو انگریزوں لوگ کی لوٹ کے دوران جس گھٹنا کا نام لوگوں نے کاکوری کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے رکھا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کی دوستی کے بھی بہت زیادہ واقعات موجود ہیں ہندوستان کہ اس صوبے میں ہم لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ ہندو مسلمان کتنے پیا اور محبت سے رہتے ہیں